कुसा बी रुरल कम्यूनिटी जां कुसें बी ट्राडिशन दे जेह्ड़े डांस नै जेह्ड़ी डांस फार्म उत्थें दी होंदियां उनेंगी उनेंगी प्रज़र्व करनी इंप्रूव करना बड़ा जरूरी होंदा ऐ क्योंकि कोई बी लोग जेह्ड़े किसी कल्चर गी बिलांग करदे नै उत्थें दे जेह्ड़े ऐथनिक ग्रुप होंदे नै जेह्ड़े इंडिजन देस्सी ग्रुप्प होंदे उत्थें दे उंदा जेह्ड़ा कल्चर ऐ उंदे गीतें च उंदे नृत्य च उंदै डांसें बिच्च झलकदा ऐ ते उनेंगी इंप्रूव करना उनेंगी प्रज़र्व करनां बड़ा जरूरी होंदी ऐ ओह् इस बास्तै कि अगर अगर अस उंदे कल्चर दी एह् चीज़ां जियां सांग होईये उंदी लैंग्वेज़ होई उंदे डांस होईये अगर अस उनेंगी प्रजर्व करनें आं तां आने आह्ले टाईम च उंदै एह् कल्चर ताईंयैं जिंदा रहे गा अगर अस उंदियां एह् कल्चरल हैरिटेज़ जिन्दा रक्खनें आं परजर्व करनें आं ते इस बास्तै साह्नू